हेलो जी भैया शिवम भोजनालय से बात कर रहें हैं हाँ जी भैया मुझे एक आदेश देना है भोजन का हाँ भैया खाने का आदेश देना है हाँ एक पालक पनीर एक खीर एक वेज बिरयानी जी भैया भैया जो खीर रहेगी न उसमें चीनी कम रखिएगा भैया जी भैया आपसे अनुरोध है उसमें हाँ हाँ चीनी कम और जो पालक पनीर है उसमें भी नमक और मसाला कम चाहिए भैया कम मसाला और कम नमक की सब्ज़ी हाँ पालक पनीर की हाँ भैया हाँ मेरा पता भैया हाँ एम पी नगर जॉनपुर महिंद्रा कोचिंग के पीछे जी भैया कितने का होगा भैया आदेश क्या हाँ भैया हाँ सात सौ पचास रुपए जी भैया जी आप करवा दीजिएगा भैया भिजवा दीजिएगा हाँ पते पर ही हाँ हाँ हाँ आने को जब वह आ जाएंगे न तब मैं पैसे दे दूँगा भैया हाँ तब मैं भुगतान कर दूँगा हाँ ओके भैया